हमारे परिवार की सबसे ज़्यादा सांस्कृतिक परम्परा मैं बचपन से अभी तक देखते आ रही हूँ कि मेरे परिवार में ऐसा चल कर आ रहा है ने दादा दादा के पापा होंगे उसे टाइम से अभी मेरे पापा और मेरे यहाँ पर और आने वाली जो पीढ़ी है पता नहीं उनका तो नहीं बता सकती लेकिन अभी जो मैं देख रही हूँ बचपन से तो यह परम्परा है कि मेरे परिवार में लड़का हो या लड़की हो वह अपनी मनपसंद की शादी नहीं कर पाता है जैसे उसको ऐसी गलती से यदि हुआ कि उसको दूसरे समाज की लड़की पसंद आ गई और उसको उससे प्यार हो गया तो वह कह नहीं पाता है उसमें इतनी हिम्मत नहीं है अपने पापा से अपने बड़े बुजुर्गों से बोलने कि कि मुझे उससे शादी करना है और उसके साथ अपना सारा जीवन बिताना है तो यह जो लम्बे समय से जो इतिहास रचा हुआ है न मेरे घर में लेकिन मुझे लगता है कि यह गलत है यह इसमें बदलाव आना चाहिए हमको जाति समाज और धर्म इस सम में भेद भाव नहीं करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए ताकि हम अपनी मर्जी से अपनी खुशहाल जीवन बिता सकें और किसी भी प्रकार की परम्पराएँ को न निभाएँ सांस्कृतिक जो रीति रिवाज है उनको लेकर न चले हम तो सब एक मनुष्य है न ना कि अलग अलग समाज के हैं हमको सबको तो एक भगवान ने बनाया है तो फिर हम लोग अलग कैसे हो गए फिर हमारी परम्पराएँ कैसी हो गई हमारा समाज कैसे हो गया हमारा धर्म कैसे हो गया हम सब तो एक है न